कोवीड टायमार कांसावलेच्या हेल्थ सेंटरान खूब बरें तरेन प्रिकॉशन्स मांडटाले प्रत्येक कोविडाचो प्रिकॉशन्स आशिल्लो तेमी प्रामाणीकपणान फोलो करताले तशेंच कोवीड पेशंट्सांक ओर देवान सोब क्वॉरन्टायन्ड तेंकां तेमी ही होम क्वॉरंटायन आसता तेंका फ्री तेंच्यानी फ्रीन तेंकां इक्विपमेंन्ट्स दिल्लेले ऑक्सिमिटर थर्मोमिटर आनी कितें कितें आशिल्लें तें सगळें दिल्ललें तेंच्यांनी विथ द कीट आनी मॅडिसिन्स सुद्दां फ्री दिल्लेलीं हेल्थ सेंटर म्हणटात लायक आमच्या कांसावलेच्या पीएचसीन जाल्यार मॅडिसिन्स एन ऑल आर ऑल एट अफोर्डेबल प्रायसीस तें इवन प्रोवायड यू वीथ फ्री मॅडिकल कॅर मिन्स द जीं वखदां आसा तीं तेमी मुफ्त दितात पयशे कमी घेतात येस